सत्रहं जून उणिवीह सौ ॿाहठि टेवीह डिसंबर उणिवीह सौ नवे पंजुवीह जनवरी उणिवीह सौ नवे तेरहं अगस्त उणिवीह खो उणिवीह सौ बीस वीह पंद्रहं सितंबर उणिवीह सौ असीं